दा हेल्थकेयार सिस्टेम आ गोबां मोजां जाबोबाय एबा सोलायबोबाय गामि गोथौनि मानसिफोराबो सुबिदा जाबोबाय गारि मथरफ्राबो गामि बिथोरफ्राव हाब्बाय लामाफ्रा मोजां जाबोबाय आरो सिगांनि बायदि नंला सिगाङावसो हस्पिताल फोराव फैनोब्ला टाउन सोहोराव फैनोब्ला गोबां असुबिदा जायोमोन गारि मोनस'वा बेफोरबायदि सुबिदा जायोमोन साइकेल फोरजों होसो होसो फैनांगौ जायोमोन दानि जुगाव बेबादि गैला जोबोर सुबिदा जाबाय

गामि बिथोराव सिगाङावबो स्कुल फोराव मास्टार फ्राबो बिथोराव थांसनो नागिरामोन सुबिदाखौ लाहै नागेरामोन लामाफोरनि थाखायनो दा गासैआवबो गामि बिथोरावबो गासैबावो मास्टार फोरनि थाखाय थोन थोन जानांगौ गैला गारि गुरिफोरजोंनो गावबा गाव गारि बाइक फोरजोंनो थांनो हायो गामि बिथोरबाबो फोरोंहैनो हायो हायो आरो मबाइल फोराबो निथाखायबो जोबोर मोजां जाबाय मबाइल फोरजोंबो खबर लाहरनो हायो टाउन सोहोरफ्राव आव खामानि जायाबा होसो होसो फैलायलायनांला दाना अफिस फोराव फैनोब्लाबो अफिसार फोरनि नाम्बार लानानै खामानिया दिनै जादों जायाखै बेखौ सोंहरनानै फैनो हायो हायो गोबां मोजां जाबोबाय गामि बिथोरनि ओनसोलनि मानसिफोराबो सुबिदा जाजोब्बोबाय गासिबो फरायनायजों लोगोसे गारि मथरजों लोगोसे आरो गोबां बेमार आजार जानायनिफ्रायबो रैखा जाबाय हस्पिताल फ्राव फैनोबो ओ वान जिर' ऐड गारिजोंबो थांनो हायो लायनो हायो बेमारिफोरखौ फैफिननो हायो बेबायदि गोबां सुबिदा जाबोबाय